वैसे मेरा घूमने का बहुत शौक है यात्रायें भी करता हूँ तीर्थ यात्रा और मैं वहाँ भी गया रामेश्वर कन्याकुमारी मैने वहाँ के मंदिरों की चित्र शोभा देख के वहाँ भी मैने अपने फोटो खींचवाये ताकि मेरे दोस्तों को लेके यादगिरी सोक मैं बताऊँ उनको बहुत अच्छा लगा फिर वो फोटो देख कर वहाँ के जो मंदिर हैं वो भारत के अन्य जगहों से कुछ विशेष दिखते हैं उनकी बनावट भी कुछ अलग ही है और मेरे को वहाँ बहुत अच्छा लगा और वहाँ वहाँ के फोटो मैं खिंचवा कर अपनी स्मृति स्वरूप घर पर भी ले कर आये घर पर भी उन्होंने फोटो अपनी तस्वीर में मढ़वा कर लगवाए और मेरे को ऐसे फोटो का बहुत शौक़ है बच्चों के साथ विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ भी मैने अपने फोटो खिंचवाए हैं मुझे नदी के किनारों पर भी घाटों पर बने हुए पेड़ पौधों जंगल के बीच बगीचों के बीच काफी मैने फोटो खिंचवाएं हैं जो मेरी यादगारी स्वरूप मेरे पास रखें हुए हैं मेरे को बहुत अच्छा लगता है फोटो खींचना फोटोग्राफी में मेरा बहुत शौक़ है